हमको अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन करने में बहुत आनन्द आता है मैं हमेशा के साथ ही भोजन करती हूँ मेरे घर में जितने भी मेम्बर्स हैं हम से एक साथ ही खाना खाते हैं और जैसे लोगों को आमन्त्रित करने की है तो जैसे हमारे घर में कोई त्योहार है कोई फ़न्क्शन है कोई पूजा पाठ है तो उसमें हम अपने जो है गाँव के लोगों को या जो हमारे परिवार के लोग हैं अग़ल बग़ल हम उन्हें भी बुलाते हैं उन्हें भी खाना खिलाते हैं उनके साथ खाते हैं ऐसी बहुत सारी शादियाँ हैं जिसमें हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ हमें खाना खाने का अवसर मिलता है ऐसे बहुत सारे मन्दिर हैं जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ भी भण्डारे में हमें खाने खाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ खाने खाना खाना पड़ता है तो वहाँ भी अच्छा लगता है खाने में बहुत सारी ऐसी पूजा है जहाँ होती है तो वहाँ भी लोग प्रसाद देते हैं तो वहाँ भी लोग सबके साथ बैठकर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है परिवार के लोग के साथ भी खाना बहुत अच्छा लगता है मेरी फ़ैमिली में जो लोग भी हैं सब एकसाथ बैठकर खाना खाते हैं बड़े लोग पहले खा लेते हैं उसके बाद हम छोटे एकसाथ खाना खाते हैं या जो भी अपनी फ़ैमिली में पूजा पाठ हो त्योहार हो शादी हो या कोई फ़न्क्शन हो या किसी का बर्थ डे हो या मतलब कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें सारे लोग सारा परिवार एकसाथ बैठकर खाना खाता है जैसे एक दावत खिलाई जाती है वैसे सबलोग बैठकर खाते हैं उसका आनन्द भी लेते हैं हमलोग ऐसे बहुत सारे मन्दिरों में जाते हैं जहाँ प्रसाद मिलता है तो लोग उसे कहीं अकेले में जाकर खा लेते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए सबके साथ बैठकर प्रसाद को खाना चाहिए उसका आनन्द लेना चाहिए ऐसे बहुत से डिनर हैं तो लोग डिनर में भी साथ बैठकर खाते हैं उसका आनन्द लेते हैं मन्दिर है पूजा का भोग है पूजा का भोग भी प्रसाद सबको एकसाथ देती हूँ सबलोग एकसाथ खाते हैं दावत है तो कहीं से हमें किसी के घर से दावत मिली तो हम उनके घर जाते हैं उनके घर जाते हैं तो हम उनके साथ बैठकर ही खाना खाते हैं तो ऐसे ही हम भोजन सबके साथ खाने आनन्द लेते हैं ऐसे जब आप लोग लन्च करते हैं डिनर करते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप सबको देते हैं फिर खुद भी लेकर साथ में बैठकर खाते हैं कुछ टाइम खुद को बहुत आनन्द आता है सबके साथ बैठकर खाने में हमें सबके साथ ही बैठकर खाना चाहिए ताकि आपको जो है उसका आनन्द मिलता रहे आपको उसका एहसास भी होता रहे कि परिवार में कितना खाना मिलता है किसी के घर से कोई प्रसाद आया तो लोग उसको बाँटकर एकसाथ बैठकर खाते हैं उसका आनन्द लेते हैं लोगों के साथ कहीं आप डिनर पर जा रहे हैं किसी होटल में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप अपनी फ़ैमिली के साथ बैठकर ही खाते हैं